हमारे शहर में मातृत्व देखभाल और बच्चों की देखभाल बिल्कुल भी सही नहीं है यहाँ पर बाक़ि शहरों के मुक़ाबले काफ़ी कम व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं और हमारे शहर में सरकार ध्यान नहीं दे रही असल में हमारा शहर जो है काफ़ी अविकसित शहर है जिस पर सरकार ध्यान नहीं देती है यहाँ के अस्पतालों में मातृत्व देखभाल और बच्चों की देखभाल नहीं होती अच्छे से यहाँ के जो वर्कर हैं वो सही से अपना काम नहीं करते और यहाँ पर तो कोई सरकारी अस्पताल भी उपलब्ध नहीं है तो यहाँ पर कोई भी व्यवस्था सही नहीं है यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से इलाज हो पता नहीं तो यहाँ के लोग बड़े शहर में ही जाते हैं इलाज कराने अब वो छोटे बच्चे हों या बड़े बुज़ुर्ग यहाँ पर सभी सभी के लिए बाहर ही जाना पड़ता है